ہاں ہلو جی ابھی جو ہم نے شروع کیا ہے کام تو ای پی ایف اکاؤنٹ کو اپڈیٹ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا اچھا جی جی تو وہ تو آدھار کارڈ اور پین کارڈ ہم نے اویلیبل کرا دیا ہے اس کے بعد بھی ہم کو دشواری ہو رہی ہے آپ بتائیں اس کی وجہ کیا ہے کیا اس کا کارن ہے اچھا اچھا جی جی جی او تو ہم نے تو ہو یو اے این نمبر بھی دے رکھا ہے یو اے این نمبر اگر آپ کو پھر سے چاہیے تو بولیے اچھا اچھا تو لکھیے میں آپ کو لکھا رہا ہوں ون ون زیرو ایٹ فائیو ٹو نائن سیون سکس فائیو فور جی جی چیک کیجیے اس کو آپ اس پہ آپ کو ڈیٹیل دکھے گا جی جی جی کتنا وقت لگ جائے گا اپڈیٹ ہونے میں چوبیس گھنٹے دیکھ لیجیے آپ کو چوبیس گھنٹے کے اندر اس کو اپڈیٹ کر دیں تاکہ ہم کو کسی طرح کی دشواری نہ ہو اور بھی کچھ لگنا ہوگا کیا اچھا اچھا نہیں تو پھر بعد میں آپ یہ نہ کہیں کہ یہ ڈاکومینٹ آپ کا رہ گئے جی جی ایک دم کر دیں آپ جی جی پھر دوبارہ ہم کو کال نہیں نہ کرنا پڑے گا جی اچھا اچھا چلیے پھر شکریہ آپ کا